नमस्कार

जी किस किस चीज़ का खेती होया जाता है जैसे खेती में बहुत समस्तीपुर ज़िले में खेती होती है जैसे गेहूँ की खेती हो जाती है मक्का के भी खेती हो जाती है सब्ज़ी में आ जाइए तो परवल अभी होता है भिन्डी हो जाता है और धान भी हो जाती है और भिन्डी उंडी भी हो जाती है अनेक सब्ज़ी जैसे हल्दी रोपना है तो हल्दी भी हो जाती है आदि भी हो जाता है

फ़सल जैसे गम का सीजनली आता है तो गेहूँ लगाया जाता है तो सब के समय यह बनाया जाता है अपने यहाँ समस्तीपुर ज़िले में हर जगह का समय से यह अपना धान उन होता हर जगह अपने अपने सिस्टम से इसका समय होता है मक्का भी अभी लगा हुआ है बहुत अभी किसान के लिए जैसे अभी समस्तीपुर ज़िले में मक्का लगा हुआ है तो अभी पछया हवा चलता है इसमें पानी पड़ता है और मकई कम ऐसे किसान इस पर के चीज़ बो कर निकाला जाता है और बताइए जैसे सब्ज़ी में अभी जैसे परवल का अच्छा सीजन आया तो परवल निकाला जाता है भिन्डी है तो भिन्डी का सीजन है तो वह भी निकाला जाता है और खीरा भी अभी लगाया गया है तो खीरा भी निकाल लेंगे हम लोग जैसे अभी बैंगन का सिस्टम है तो बैंगन भी अभी निकल रहा है और गोभी का सीजन है तो गोभी निकाल लेते हैं जैसे सब का अपना अपना सीजनली होता है तो समय से निकाल लोपाया जाता है और निकाला जाता है हाँ समस्तीपुर ज़िले में जैसे हम लोग खेती करते हैं जैसे अभी टमाट समस्तीपुर समस्तीपुर ज़िले में बहुत तरह की सब्ज़ी होती है जैसे अभी खीरा लगाया गया है सब कुछ लगाया गया है तो ये सब अभी निकलेगा उसके बाद जैसे अभी मूँग का सीजन है मूँग हो जाएगा जी मूँग हो जाता है तिल हो जाता है धैसा हो हो जाता है अनेक प्रकार के सिस्टम अपना धरती पर हो जाता है अपने समस्तीपुर ज़िले में ठीक है मैम